हाँ मेरे घर के आँगन में मैं पक्षियों को दाना डालती हूँ आँगन के अलावा मैं अपने घर की छत पर भी पक्षिओं के लिए दाना डालती हूँ तो दाना डालने के बाद पक्षी हमारे आँगन में आ जाते हैं इसके अलावा पक्षिओं के लिए हमने एक मिट्टी के बर्तन के अंदर अच्छे से उसको बनाकर और उसमें छेद कर के तीनों तरफ से उसमें धागे लगाके हमने हमारी छत के ऊपर छाँया में परिंदे की तरहें रखा हुआ है ताकि पक्षी दाना खाने के बाद उस परिंदे से पानी पी ले क्योंकि पक्षिओं को पानी पीने के लिए जगह नहीं मिल पाती है और आज कल कोई पक्षिओं के लिए पानी रखता भी नहीं है तो ऐसे में यह अच्छा हो जाता है कि पक्षियों को दाना पानी देने दाना देने के बाद वे लोग हमारी घर की छत पर जो जहाँ पर हमने परिंदा बना रखा है वहाँ पर पानी पीने आ जाते हैं